हॅलो हॅलो हॉटेल शांतीनिवास न्ही हय हांव दिप्ती उमर्ये उलयतां हांवेंन स्विगीचेर तुमचे कडेन एक ऑर्डर केल्ली हय करेक्ट मातशी म्हाका वाचून दाखयता म्हजी ऑर्डर किदें आसा ती हय एक फ्रेंच फ्रायज एक वेज फ्रायड रायस एक गोबी मंच्युरीयन एक चिकू शेक एक मँगो शेक हय सारकें सारकें म्हाका सांगात वेज फ्रायड रायस कितले जाणांक पावतलो एक फ्रायड रायस कितले जाणां जेवतली दोग जाण दोग जाण ओके फायन आनी तुमचे कडे ग्रेवी कसली आसा आनीक ना म्हाका चायनीस ग्रेवी नाका म्हाका कानो लसून नाशिल्लें अशें किदें तरी जाय नो ओनियन नो गार्लीक कांदो लसून नाशिल्लें किदें तरी जाय कितें मेळटलें वेज कोल्हापुरी वेज कोल्हापुरी मातशें तिखट आसतलें न्ही मातशे कमी तिखट जाय सामकेंच गोड नाका मातशें कमी तिखट अशें कितें तरी जाय आसलें हय हय वेज तवा आसा वेज मक्खनवाला आसा हय वेजूच जाय वेज वेज आमकां आमची फूल ऑर्डर वेजूच आसतलाी वेज तवा आसा वेज तवा तिखट आसना न्ही चड ओके ओके सो म्हाका म्हाका न्ही मातशी ऑर्डर चेंज करपा जाय आसली म्हणल्या ऑर्डर केलां तें ओके आसा हें सगलें जाय हातूंतलें फक्त न्ही चिकू शेक कँसल कर चिकू शेक नाका चिकू शेक कँसल कर आनी ग्रेवी म्हाका एक ऑर्डर करपा जाय वेज तवा एड कर वेज तवा आनी रोटी कसली मेळटली हय चपाती मेळटली चपाती ना चपाती आसना तुमचे कडेन ओके बरें बरें मागीर रोटी कसली मेळटली तंदूर रोटी तंदूर रोटी वीथ बटर विथावट बटर ओके आनी नान मेळटले चार रोटी तंदूर रोटी चार एड कर आनी एक वेज तवा एड कर सेम लिस्टान आनी पिवपाक म्हाका दुसरे किदें तरी जाय आसलें चिकू शेक आसा तो हांवें ऑलरेडी कँसल केला न्ही तो नाका म्हाका सो आनी किदें तरी पिवपाक किदें मेळटलें लिंबू सोडा पण डिलीवरी लिंबू सोडा घरा पावता म्हटल्यार तो बरो लागचो ना न्ही हय हय सारकें सारकें सो आनीक किदें मेळटलें

स्ट्रोबॅरी शेक बनाना शेक आनी छाज ओके एक काम कर एक स्ट्रोबॅरी शेक आनी एक मसाला छाज एड कर हय सारकें सारकें सो परत हांव म्हजी ऑर्डर रिपीट करता एक फ्रेंच फ्रायज एक गोबी मंच्युरियन एक मँगो शेक चार तंदूर रोटी एक वेज तवा एक स्ट्रोबॅरी मिल्कशेक आनी एक मसाला छाज हय मातशें म्हाका टोटल सांगता म्हाजें ओल्ड टोटल फायव हंड्रेड तातूंतल्यान एक चिकू शेक कँसल जातलो आनी चार रोटी एक वेज तंदूर वा एक मसाला छाज आनी एक स्ट्रोबॅरी इतलें सगलें एड जातलें मातशे म्हाका एड करून सांगता कितलो हय हय ओके टोटल रुपीस सेवॅन हड्रेड हय हय हांव पे पेमेंट करता जी पेचेर करता ही ऑर्डर कनफम हाची म्हाका डिलीवरी दिया हय तीं दोगांय ऑर्डर कनफम ओके थँक्यू